मध्य प्रदेश में अनेक प्रकार की बोली बोली जाती है यह हिन्दी भाषा से थोड़ी अलग है जैसे यहाँ बुंदेली बोली जाती है क्या करत हो क्या खात हो क्या पीत हो इस तरह से बोला जाता है उसके बाद यहाँ पे मालवी भी भाषा बोली जाती है उसके बाद यहाँ पे गोंडी भाषा भील कोरगू बहुत सारी आदिवासी भाषाऍं भी हैं जो लोगों के द्वारा बोली जाती हैं जो हिन्दी भाषा से बहुत अलग है जैसे कहा जाए तो कोर्कू भाषा एक ऐसी आदिवाशी भाषा है जिसका लिखित में नहीं है यह सिर्फ भाषा बोली जाती है इसको रोमन हिन्दी में लिख सकते हैं उसी प्रकार यह सभी भाषाऍं हिन्दी भाषा से थोड़ी अलग है इनका रूप बदल गया हे पर शब्द वही हैं जैसे गोंडी भाषा बी इक प्रमुख भाषा है मध्य प्रदेश की जो बाकी भाषाओं से या हिन्दी भाषा से बहुत अलग है